आबादारिफोरा बा जों आं गासैबो आबादारिफोरा जुनारफोरखौ बयबो अन्नाय मोनो जेरै न'आव फिसिब्ला गावनि मुवा बेसाद बा जिब जुनार गासैखौबो जों मानसि माहारिया बयबो मोजां मोनखायो बा फुथारनो बायो जानो बायो बिनिफ्राय जोङो अन्नाय मोनो गावनि आखाइजों गाव फिसिनाय गासै बुस्थुखौनो जों दाव अमा बोरमा जेखि जाया जुनारफोरखौनो जों गासैबो अन्नाय मोनो आंबो अन्नाय मोनो जानो जेनेबा गावनि आखाइजों फिसिनाय गासै दाव अमा बोरमा बेफोरखौ अन्नाय मोन्नानै जोङो फुथारनो बायो बेनिखायनो जों जुनारफोरखौ दाव अमा बा गासैखौबो जों बुथारालासे दोनो माब्लाबा समाव जायो अन्नाय मोनब्लाबो थेब्लाबो अब्लाबो जों बिसोरनि सायाव अन्नाय मोनो जोबोरैनो जाहाथे दुखु मोनो बिसोरखौ मासे मानै बुथारफ्लांबाबो जों जोंनि गोरबो गोसो गोरबोआव दुखु मोनो बेनिखायनो जों अन्नाय मोन्नानै माब्लाबा समाव बुथारालासेनो दोनफिनो बिनिफ्राय जों दाव अमाखौ हाथाइ एबा बाजारनिफ्राय लांनानै जोङो मोजाङै मोजां जोथोन खलामनानै मोजाङै फिसिनानै देरदोखोन देरहोनानै जों दोनो आदार होनानै जोथोन लायो गासैखौबो दाव अमा बोरमा गासैखौबो जोथोन लानानै जोङो फिसियो फिसिनानै जों बिनिफ्राय जोबोरैनो अनो अन्नाय मोनो जों बिदिनो जानो थाखाय जों फुथारनो बायो बेनिफ्राय जों